परदा हमे खरीदलिए ऑनलाइन मीसोमे ऑडर करलिए बहुत अच्छा परदा भेजलकऽ छै आओर जे रङ्ग रऽ दीवार छै बहुत अच्छा खिलि रहलऽ छै ओ परदा आओर लम्बाइ भी ठीक छै कपड़ा भी ठीक छै आओर देखैमे भी बड़ा सुन्दर छै आओर लगाबै रऽ बाद रूम बहुत अच्छा लागै छै जे बच्चा सब रहै छै बेटीसब ओसबके भी बड़ा पसन्द छै पड़ोसिओ बोललै कि कहाँसँ मँगेलिए बड़ा अच्छा परदा छै हम बतेलिए कि मीसोसँ मँगेलिए आओर अच्छा भी छै सस्ता भी छै बहुत सुन्दर छै तऽ कहलकै कि हमरो मँगा दिअऽ हमहूँ मँगेबै कहलिए ठीक छै मँगा लिअऽ बड़ा अच्छा छै परदा